जी मैं पैसा कमाने के लिए जो भी छोटा मोटा कोई दुकान का या कोई काम मिल जाता है तो मैं वह काम कर लेती हूँ ऐसा कुछ नहीं है अभी या कोई समाजिक या कोई दुकान का ऐसा कोई काम होता है तो मैं वह काम छोटे से छोटा या बड़े से जो भी मुझे काम मिलता है मैं पैसा कमाने के लिए करती हूँ